देखियौ बिहारमे कोइ रोजगार नहि हइ नहि हइ तऽ पढ़ाइ लिखाइ ढङ्गके ओहन नहि होइ हइ लोक बिहारसँ दिल्ली पंजाब चलि जाइ हइ कमाइके लिए कमाकऽ एक दू साल वहाँ रहय हइ कमाकऽ अबय हइ केनाहु अपन दिन गुजारा काटय हइ फेन आगे मूँहेँके विकास नहि हइ तऽ कोइ रोजगार दऽ नहि पाबय छथिन कोइ कम्पनी उम्पनी खोलि नहि चाहय छथिन नहि खुलय हइ तैके बाद सभ बुलय भङ्गठय हइ बुलि भङ्गठिकऽ सभ परदेश दिल्ली तहन जहाँ जिनका होइ हइ तहाँ चलि जाइ छथिन कमा उमाके आबय छथिन तैके बाद अपन एक दू साल रहल फेन अपन पैसा नूटल फेन सोचलक जे कोन काम करियै कोइ रोजगार नहि हइ बिहारमे कोइ दऽ नहि पाबय हइ कोइ बढ़िआँ विवेक बढ़िआँ शिक्षा हइ नहि की कऽ कऽ खइए पिइए फेन अयलखिन फेन हारल मारल फेन दिल्ली पंजाब चलि जाइ छथिन कमाए खटा कऽ कमाइ खटाइ लए जाइ छथिन किछु कऽ नहि पाबय छथिन तऽ अइसँ सभ आदमी मिलि कए विकास बढ़इयौ